जय झूलेलाल बॉलीवुड में डांस जो हिकिड़े अलॻि ही तड़को आहे जेके ॾिसी जॾहिं ॾिसी करे हुनजो हिकिड़ो मज़ो ई अलॻि आहे जीअं शम्मी कपूर जो हिकु पंहिंजो स्टाइल हूंदो हो डांसिंग स्टाइल जो जिथे हलायो जीअं हलायो हेॾो फास्ट कंदो हो कि ॾिसी मज़ो अची वेंदो हो हुन खां पोइ असांजो संस्कृति डांस बि ॾिसण जो ॾाढो सुठो लॻंदो हो जीअं वैजयंतीमाला हेमा मालिनी भरत नाट्यम कथक कंदियूं हुयूं हू एॾो परफॉर्मेंस सादगी जो हो जेको अॼु बि असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अॼु जा डांस फॉर्म में हुन तरहनि जा नवें जा सतरि जा जेके ज़माना हुआ उहे नवें में थींदे थींदे अलॻि थी विया उन खां पोइ आयो मिथुन चक्रवर्ती गोविंदा रितिक रोशन जंहिंजी पंहिंजी डांस फॉर्मेट बि पंहिंजी स्टाइल हुई पर शम्मी कपूर जी जीअं अदा हुई उहा ऋषि कपूर जी अलॻि हुई मिथुन जी अलॻि हुई हुन जा गाना अलॻि सॼियूं ख़ूबियूं अलॻि डांस जा स्टाइल अलॻि फॉर्मेट सॼी अलॻि पर उहो डांस जो हिकिड़ो वॾो महत्व बॉलीवुड में एतिरो आहे की हुन खे ॾिसी ॾिसी नंढा नंढा ॿार बि प्रभावी थिया हुनजे लाइ हुननि खे शामक डावर जीअं प्राइवेट क्लासिस गवर्नमेंट सभिनीनि फॉर्मेट कढी क्लासिस खोलिया जेके ॿार वञी हुते सिखंदा आहिनि गणपति थी वियो नवरात्री थी वई पंहिंजे स्कूल जा फंक्शन में उहे पाण वञी करे उन डांस जा नंबर सिलेक्ट कंदा आहिनि परफॉर्म कंदा आहिनि जेके उन्हनि खे हिकिड़ो आत्मविश्वासु ईंदो आहे स्टेज ते वेंदा आहिनि ॿार स्टेज ते उहो नंबर डांस कंदा आहिनि घणेई प्रेक्टिस कंदो आहे जंहिं फ़िल्म स्टार जीअं हूअ कॉपी कई आहे हुन डांस कयो आहे सेम टू सेम हूअईं जो हूअंई डांस हू पंहिंजे परफॉर्मेंस पाण ई सिखंदा आहिनि टीवीनि मां क्लासिस मां ऐं सेम परफॉर्मेंस वञी हू स्टेज जे स्कूल ते वञी ॾींदा आहिनि